सोशल मीडिया आने कन्नै सानूं फैदा घट्ट होएआ नुसकान बड़ा होएआ क्योंकि एह्दे कन्नै नुकसान एह् ऐ कि पैह्ले इक दूए कन्नै लोग बैठदे हे किन्ने किन्ने चिर गल्लां करदे हे भ्राऽ भ्राऽ कोल बैठदा हा सारे मतलब कि मां पुत्तर कोल बैठदी पुत्तर प्यो कोल बैठदा हा सारे भ्राऽ कट्ठे होइयै बी रुट्टी कट्ठे खानी उनें मतलब कि कट्ठे गै गल्ल बातां करनियां किन्ने किन्ने चिर बैठे रौह्ना सोशल मीडिया आने कन्नै ओह् फोन च गै जिल्लै दिक्खो फोन च गै लग्गी रौंह्दे कोई बला तां अग्गों जबाब गै निं दिंदे अग्गूं सुनदे गै निं कोई रुट्टी आह्ला आक्खै ते रुट्टी बी निं खंदे अपनी मर्जी करदे फोन च गै लग्गे रौह्ना जिसलै दिक्खो फोन गै लग्गी रौह्ना सोशल मीडिया च गै लग्गे रौह्ना एह्दे कन्नै नुकसान बड़ा होऐ नुकसान एह् होएआ कि पैह्लें लोक इक दूए कन्नै मिलन जंदे हे उंदे घर किन्ने चिर रौह्ना अज्ज कल कोई रिश्तेदारें दे घर बी जाए उब्बी उत्थें जाइयै बी फोन च लग्गे रौह्ना उनें मतलब कि कोई इ'यां मेल मलाप कोई प्यार प्यूर बड़ा घटी गेदा फोन च गै लग्गना सोशल मीडिया च लग्गी रौह्ना केईं केईं लोक मतलब कि सोशल मीडिय गल्त फैदा उठांदे बच्चे मतलब कि जो बच्चें गी फोन दित्ते दा होंदा ओह् सोशल मीडिया कन्नै गल्त फैदा उठांदे न केईं बच्चे गल्त ओह्दा इस्तमाल करदे न नुकसान बी बड़ा ऐ नोहाड़े नै होर फैदा बी ऐ थोह्ड़ा नुहाड़े कन्नै नुकसान गै कि जेह्ड़े लोक इक दूए कोल बैठदे हे जेह्ड़ा अज्ज कल ओह् बंद होई गेदा क्योंकि जिसलै आना कम्मा पर गेदा होग घर आना पैह्लें आइयै उन्नै फोन चलाना फोन चलाइयै कोई निं कोई घर होऐ बंदा कोई मां प्यो कुसै गी निं हाल चाल पुच्छना फोन च लग्गी रौह्ना कुन केह् कुन केह् मैसेज़ करा दा कुन केह्ड़ी वीडियो पा दा अस बी इ'यां दिक्खने आं कोई कनेहा वीडियो कोई कनेही वीडियो उ'ऐ वीडियो दिक्खी दिक्खी ते उनें कोई गल्ल बात निं कोई सुननी ते जेह्ड़ा कुछ बच्चें गी अज्ज कल जेह्ड़ा सोशल मीडिया पर जेह्ड़ी बी कोई लोक कोई वीडियो कुछ बी नैगटिविटी कोई बी ऐ जेह्दी ऐ कि मतलब कि ओह् सारा बच्चे दिखदे उस तरीके दा बोलदे उस तरीके दा गल्त इस्तमाल करदे न नुकसान बड़ा नुहाड़ा सोशल मीडिया आने कन्नै केईं लोक मतलब कि जो बी पराने केईं दोस्त होंदे ऐ ओह् मिली जंदे न फोन च बंदा उसी मैसेज करदे उसी पुच्छदे हाल चाल पुछदे जेह्ड़े बी अपने कोई बी रिश्तेदार कोई बी मां प्यो कोई निं हाल चाल कुछ निं फोन च लग्गी रौह्ना चौबी घैंटे रुट्टी निं खानी टैमा दी कुछ निं कोई निं कोई निं प्यार प्यूर रेह्दा पैह्लें लोकें इन्ने चिर गल्लां बातां करदे रौह्ना मतलब कि मेल मलाप बड़ा होंदा हा रिश्तेदारें दे घर रौंह्दे हे सोशल मीडिया आने कन्नै सारा कुछ खतम होई गेआ ऐ कोई कुसा नै कोई प्यार निं जे कोई कुसा दे घर दो मैंट्ट जाए उत्थें बी फोन च लग्गी रौह्ना उत्थें बी मैसज करदे रौह्ना कुसै गी जां वीडियो दिखदे रौह्ना जां कुछ दिखदे रौह्ना बच्चे पढ़ने दे ब्हान्ने केईं बच्चें फोन लैंदे ऐ मां प्यो कन्नै छोटे बच्चे होंदे जेह्ड़े निक्के बच्चे होंदे न ओह् फोन लैंदे ञ्याने निक्के ओह् लैंदे मां प्यो कोला फोन आखदे पढ़ाई करनी ऐ सानूं किसै चीज़ा दा पता निं चला दा ऐ असें फोना च दिक्खना ऐ फोन लैने दे ब्हान्नै ओह् चलांदे रौंह्दे फोन गै किन्ने किन्ने चिर फोन चलांदे रौंह्दे जिसलै दिक्खो आइयै उ'नेंगी दिक्खो ते अग्गें उनें कुछ बी निं करदे फोन चलांदे रौंह्दे मां प्यो कोला ब्हान्ने कन्नै फोन लैंदे केईं बड्डे बच्चे होंदे न जेह्ड़ा फोन लेदा होंदा कुसै दा जां आनलाइन क्लासां लग्गा दियां कोई पढ़ने दे ब्हान्ने बैठे दा ओह् बी पढ़ाई पढ़ूई घट्ट करदे बच्चे फोन जादा चलांदे मां प्यो दे सामनै आखदे असें पढ़ना असें फोन चला दे ते कम्म आह्ला आखना ते कम्म नेईं करना फोन आखदे साढ़ियां अज्ज आनलाइन क्लासां लग्गा दियां साढ़ा अज्ज आनलाइन पेपर होआ दा अस पेपर देआ ने एह् करा ने मगरा दिक्खा दे होंदे वीडियो इक दूए कन्नै गल्ल मां प्यो कन्नै गल्ल करने दा उं'दे कोल टैम बी निं सोशल मीडिया एह् हैल्प साढ़ी हैल्प बी ऐ बास्तै मतलब कि फैदा बी ऐ नुहाड़ा लेकिन नुकसान बी नुहाड़े बड़े न बच्चे जो जो दिखदे केईं बच्चे गल्त चीज़ां दिखदे फोन च ते ओह्दे बिच्च ते गल्त असर पौंदा दमाक च स्हेई असर निं पौंदा मां प्यो समझान मां प्यो गी मन्नदे निं केईं बच्चे केईं बच्चे कोई बी चीज़ दिक्खी लैंदे मतलब कि सोशल मीडिया च इ'यां कोई चीज़ दिखदे कोई बी कुसा दी बी कोई वीडियो बनाइयै चाढ़ी ओड़दा उप्पर कोई गल्लां बातां करा दा उंदी वीडियो बनाइयै चाढ़ी ओड़नी उब्बी सोशल मीडिया पर इक दूए दी लोक गल्त गल्त वीडियो बनाइयै चाढ़ी ओड़दे केईं लोग इक दूए गी गल्त गल्त गल्लां बी बोली ओड़दा सोशल मीडिया उप्पर मतलब कि केईं लोक बड़ा एह्दा फैदा लैंदे न सोशल मीडिया दा ते इस बास्तै स्हेई बी ऐ लेकिन एह् नुकसान बड़ा ऐ सोशल मीडिया दा की के सोशल मीडिया कन्नै कुसा कन्नै कुसा कन्नै बोलने दा टैम निं फोन कोला निं लोकें गी बेह्ल आंदी बोलना केह् कुसै ने कोई रिश्तेदार घर आई जा ओह् बला चल पैर बंदे पैर बी निं बंदनें इ'यां चली जाना उत्थूं फोन च रौह्ना बिज़ी कोई लागा मां प्यो कम्म आखदा रवै पर कुसै निं बोलना क्योंकि सोशल मीडिया च लोक कोई फेसबुक चलांदा कोई अज्ज कल इंस्टाग्राम आई गेदी ओह् चलांदे वीडियो दिखदे रौंह्दे पूरी पूरी रात सौंदे ञ्यानें नि एह्दे कन्नै बच्चे बमार होई जंदे फोन चलाने कन्नै केईं बारां बारां बज़े तक्कर फोन चलांदे रौह्ना इक दो दो बज़े तक फोन चलांदे रौह्ना ओह्दे कन्नै एह् होंदा केइयें दी अक्खां खराब होई जंदियां बच्चें दियां सोशल मीडिया पर वीडियो दिक्खी दिक्खी दिक्खी दिक्खी अपनियां वीडियो पाइयै फिर लोक मैसज करी करी इक दूए दियां वीडियो दिक्खी दिक्खी पढ़ाई घट्ट ते बस वीडियो दिक्खी दिक्खी ते कन्नै मतलब कि बच्चें दियां अज्ज कल अक्खां फोन चलाई चलाइयै जे दिक्खो कुसा बच्चे दे सिर दर्द कुसा ञ्याने दे सिर दर्द कुसा दी नज़रां चली गेदियां पिच्छूं चली गेई नजर एह् सारा कुछ होआ दा सोशल मीडिया कन्नै बच्चे दिखदे ते फिर ओह् लेई लैंदे फोन मां प्यो कोला इ'यां ब्हान्ने कन्नै असें पढ़ना ऐ ते लेकिन ओह् पढ़दे निं एह् फोन फान गै चलांदे कोई कोई होना जेह्ड़ा मतलब कि पढ़दा ऐ फोन च मतलब नेईं ते फोन गै चलांदे एह्दा बड़ा नुकसान ऐ सोशल मीडिया दा नसकान ऐ फायदा बी ऐ सोशल मीडिया दा कि आनलाइन जेह्ड़ा सिस्टम चले दा ऐ एहदे फायदा बी ऐ बड़ा सारा फायदा बी ऐ जेह्ड़ा आनलाइन मतलब कि पैहे लोक आनलाइन पोआई ओड़दे किन्ने धोड़ी दूर बंदा रौंह्दा होऐ उ'नें घर पैहें भेजने होन पैह्लें इक दूए हत्थ अज्ज कल ओह् आनलाइन पेई जंदे उस मौकै गै आई जंदे कोई फोना दा रिचार्ज कराना होऐ ओह् बी होई जंदा आनलाइन सिस्टम बड़ा स्हेई ऐ लेकिन एह् सोशल मीडिया आने कन्नै एह्दे कन्नै बड़े सारे नुकसान बी होई गेदे न क्योंकि पैह्लें बच्चे मां प्यो अग्गै बोलदे निही अज्ज कल जेह्ड़ियां वीडियो दिखदे मां प्यो अग्गें बोलै दे लड़ाई इयै करदे अग्गें बच्चे दिक्खो कि'यां सोशल मीडिया पर जेह्ड़ी बी कोई वीडियो कुसै ने पाई दियां होंदियां उनें पैहे कमाने लेई वीडियो पानी ते मीं निं पता कोई बच्चा वीडियो दिक्खै बच्चे बस पेई जंदा जो कुछ ञ्याना कोई दिक्खै ते ओह् ई करदा फिर ओह् बी इ'यां बोलदा दिक्खै कोई फोन च इक दूए दी मार कुटाई करदे फोन च सोशल मीडिया वीडियो पाई ओड़दे पैहे कमाने मूजब ते लेकिन एह् में थुआनूं सनां बड़ा सारा सोशल मीडिया दा फिर बच्चे मां प्यो कन्नै बी इ'यां लड़दे जियां ओह् दिखदे फोन च इ'यां लड़दे ओह् इ'यां करदे सारा कुछ नसकान बड़ा ऐ सानूं एह्दे कन्नै ते फायदा बड़ा घट्ट ऐ सोशल मीडिया आने कन्नै